میرے پاس ٹریکس ہایک کے لیے بہت سی چیزیں ہیں ایک کانٹے دار چیز ہے لوہے کی ہے اس میں رسی بندھی ہوئی ہے اس کو میں پھینکتا ہوں کہیں بھی تو وہ جا کے اٹک جاتی ہے تو جب وہ اٹکتی ہے تو اس سے اس کے ذریعے سے میں کہیں بھی چڑھ سکتا ہوں دیوار پہ ہوا پیڑ پہ ہوا اس پہ چڑھ سکتا ہوں اور اس کو میں بہت ہی اچھی دکان ہے وہ لکھنؤ کے ایریے میں ہے وہاں سے میں خریدتا ہوں جو مناسب ریٹ لگاتا ہے اور اچھی کوالٹی دیتا ہے اس کی رسی موٹی رہتی ہے اور اس کا جو پکڑاؤ رہتا ہے لوہے کا پکڑاؤ وہ بہت موٹا رہتا ہے جب اس کو کہیں پہ آپ ٹکاتے ہیں تو وہ ہلتا نہیں ہے ٹوٹتا نہیں ہے آگے کی نوک اس کی ٹوٹتی نہیں ہے وہ بالکل مضبوط رہتا ہے وہ جا کے سیدھے جڑ پہ اس کے بیٹھ جاتا ہے اور جب اس کو آدمی جب چڑھتا ہے اس کو پکڑتا ہے میں چڑھتا ہوں تو تو وہ بالکل بھاری وزن بھی اٹھانے کے قابل رہتا ہے یہ نہیں کہ وہ ٹوٹ جائے بیچ سے اور ٹوٹ کے جو ہے میں گر جاؤں دیوار پہ چڑھوں یا پیڑ پہ چڑھوں تو اس کو جب لوڈ پڑے تو وہ رسی پھٹتی بھی نہیں رسی بھی بہت موٹی رہتی ہے اس کے حساب سے میں وہاں سے لیتا ہوں